साढ़े रियासी मतलव हर तरांह् दा रोड खाल्ली एरयपोट नी ऐ इन्नी ओह् फैसलिटी नी ऐ बाकी रोड़ रेलवे जो सब फैसलिटी ऐ ते एह्दे थ्रू अस रियासी च मेन ते रोड़ गै ऐ रोड़ दे थ्रू अस जो इक कामन इक आम आदमी ऐ ओह् राम कन्नै गड्डियां लग्गी दियां राम कन्नै जा दियां आवा दियां टैम टू टैम उत्थें अस जाई सकदे कोई बी इक जगाह् दा दूई जगाह् ओह्दे बाद केईं जगाह् ऐ कि रोड़ खराब बी ऐ अस इयै आक्की सकदे कि आने आह्ले टैम गौरमैंट उसी दिक्खै उसी रोड़ की इक अच्छी जगाह् बना मतलव लोग उसी पसंद करन रोड़ जादा कोला दा जादा उत्थें डबैल्पमैंट होऐ ते आने आह्ले टैम च जरूरी उत्थें बी इक एयरपोट बनै ते उत्थें लोकें गल्लां आम आदमी गल्ला मतलव इक बड़ा आसान होई जा कि रस्तैं हर जगाह् जाना इक दुऐ जो बी कोई घूमने गी जां कोई खास रिश्तेदारैं दे आसान होई जा ते उत्थें मेन सेरस रस्ते दा रोड़ गै ऐ कि बसां मैटाडोरां लगागी दियां अज्ज कल लोकैं अपनियां गड्डियां रक्खी दियां लोग अपनी पब्लिक जेह्ड़ीअपनी गड्डी ओह् बी लेइयै जाई सकदे इक जगाह् तो दुई जगैाह्

जादा तो जादा अच्छियां गड्डियां होन अच्छियां फैसलिटियां होन रोड़ बी अच्छा होऐ जानि के गड्डिये च लोग चलन अच्चे तरीके नै जान अच्छे तरीके नै औन ओह्दे बाद उत्थें दियां मैटाडोरां मतलव कोई कराया उंदा कोई इक तकरीका कराए दा जिन्ने किलो मीटर जाना जेह्कासाढ़ा आर टी ऐ उने कड्डी दी होंदी लिस्ट जो कराया ऐ उत्थें दा ओह् अपने हिसावे नै जिनै जाना जिन्ने किलो मीटर उनें उत्थें देना जादातर चैलेंज इयै रोड दा ऐ कि गड्डियां सब किश ऐ रोड़ ऐ कि खराब उसी जादा अस इ यै आक्खी सकदे कि ओह् रोड़ जल्दी कोला दा जल्दी ठीक होना चाही दा जित्थें बंदे गी जंदे डेढ़ घैंटा लग्ग उत्थें घैंटा लग्गग पुज्जने गी रोड़ दी थोह्ड़ी प्रावलम ऐ होर अस केह् आक्खी सकदे बाकी सब अच्छा ऐ इत्थें ते रियासी साढ़ी ट्रांस्पोर्टेट बड़ा स्हेई ऐ ते रेलवे इत्थें रेलवे स्टेशन न बड़े बड़े हून रेलवे ब्रिज बी इत्थें तेआर होई दा रियासी बिच्च दुनियां दा सब तो बड्डा रेलवे ब्रिज ऐ आने आह्ले टैम जरूर उत्थें चली पौग ट्रे औने आह्ले टैम जरूर आसान होई जाह्ग कि इक बाह्र कोई एरियै जाने गी बड़ी आसानी होई जानी रोड़ दा बी अच्छा ऐ और जल्दी शा जलदी इक जो बी ऐ ट्रांसपोटेशन जो बी ऐ बड्डियां आन जान ओह् मतलव स्हेई रौह्ना चाही दा अच्चा होना चाही दा तां जे इक आम आमदी नोहाड़ी जो जरूरतां न ओह् लेई सकदा जां इक जगाह् दा कोई सैह्रे गी जाना ऐ कोई ग्रांऽ दै बंदै उसी जरूर उत्थें गड्डियें दी फैसलिटी होनी चाही दी मैटाडोरां ऐटो कुश बी होने चाही दा ताकि ओह् उत्थें जा समान जो जरूरतां न उनेंगी शैह्रा दा लेइयै अपने ग्रांऽ जा ते अपने ग्रांऽ एह् अपने जो बी कोई स्मस्या ऐ उसी दूर करै बाद मैटैडोरैं दै थ्रू जां कोई ट्रेनां बगैरा ऐटो शैटो सब अज्ज कल आम लग्गे दा गै न सारी जगाह् ते इंदे थ्रू गै अस अपने जो समान समून होई सकदा अपनै ओह् शैह्रा दा अपनै ग्रांऽ लेई जाई सकदे पैह्लैं पैह्लैं होंदा हा कि ग्राएं गड्डियां नेईं होंदियां हां अज्ज कल ते मैकसिमम ग्रां बी कोई ना कोई गड्डियां गौरमैंट नै इन्नी ओह् कीती दी रोड़ बनाई ओड़े दे जित्थें गड्डियां नेईं पुज्जदियां उत्थें उनैं रस्ते बनाई बनाई गड्ेडियां पजाई दियां तैा कि लोग इक मतलव अपनी जो जरूरतां न शैह्रा दा जो ग्रां दियां जो जरूरतां होंदियां ओह् शैह्रा आई घर लेई जाई सकन ताकि इक अच्छी जिंदगी गुजारी सकन ते अस इयै आक्खी सकदे कि ट्रांस्पोटेशन जो ऐ जादातर ते इयै रोड़ दा रोड़ गै ऐ जो गड्डियें मैटाडोर दे रस्ते अच्छे न जो बी ऐ थोह्रा होर उनेंगी बैह्तर बनाना ताकि लोकें गी प्रावलम नेईं अवै ऐक्सिडैंट बगैरा होंदे अगर रोड़ जिन्ना गंदा होऐ गड्डियां बी अच्छियां मैटाडोरां ऐटो अच्छे होना चाहे दे परानी गड्डी नेईं जा अच्चे होने चाही दे रोड़ च चलने गी ते होर बाकी सब ठीक गै ऐ साढ़ा ट्रांस्पोटेशन सिस्टम रियासी दा बड़ा स्हेई ऐ अस इयै आक्खी सकदे कि इक आम आदमी की उत्थें ऐफोड़ करना चाही दा कंफर्ट होना चाही दा अपने उत्थें चलने गी कि उसी कोई प्रावलम नी अवै उत्थें बस